ہلو وعلیکم السّلام و رحم جی جی ڈاکٹر ریحان صاحب سے ہو رہی ہے پورنیہ سے بتائیں آپ کہاں سے

اوکے

جی مرض کون سا ہیں شوگر کی بیماری دیکھیے شاہد سر سر میں تو مریض کو دیکھے بغیر ہے نا ہر مریض کا الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہے دوائی نہیں بتاتا ہوں فون پہ لیکن کچھ احتیاطی تدابیر بتا دیتے ہیں باقی جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پورنیہ آئیے اور ان شاء اللہ دیکھنے کے بعد پھر صحیح مشورے سے جو مطلب کہ آپ کو دوائی دی جائے گی لیکن احتیاط برتنی ہیں ہے نا جیسے کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں تو آپ کو ورزش زیادہ کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میٹھی چیزیں ہیں مٹھائی وغیرہ ہے یا چائے وغیرہ ہے اس میں آپ کو احتیاط برتنی ہوگی اور آپ ماشاء اللہ مسلمان ہیں تو نماز پڑھتے ہی ہوں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ورزش وغیرہ بھی کرنی ہے یہ سب مطلب کہ آپ کو شوگر کو کم کرنے والی چیزیں ہیں جی اور بات یہ ہے کہ اور اگر کچھ ذرا تکلیف ہو تو آپ کلینک آئیے اور کلینک آنے کے بعد ہے نا تو آپ ان شاء اللہ پھر آپ کو دوائی دی جائے گی ابھی آپ جیسے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں سیلاب ہے تو آپ سیلاب کو لیکن یعنی کہ شوگر اتنا بڑھا ہوا نہیں ہوگا کہ اس سے مطلب کچھ نقصان ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ ہے نا جیسے پانی کم ہو یہاں آنے کا کوئی راستہ اگر نکل آئے تو آپ آئیے کلینک پہ اور ان شاء اللہ پھر آپ کو اچھی دوائی دی جائے گی جس سے آپ کا یہ شوگر بالکل ختم ہو جائے گا جی جی

ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے شاہد سر جی جی جی اوکے اوکے اوکے شاہد سر ایک اوکے ٹھیک آئیے آپ میرے پاس ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اوکے اللہ حافظ